हाँ जी हेलो नमस्ते मैडम काम करिए कल आना

अच्छा है मैम सर टीम बर्क अच्छा चल रहा है टीम वर्क अच्छा चल रहा है

इधर मैम टीम वर्क अच्छा चल रहा है सब सब टीम अच्छा तैयारी किए हैं सभी सब अपना अपना प्रैक्टिस में लगे हुए हैं अच्छे से सभी मेम्बर मिल कर अच्छे से काम कर रहे हैं इधर हाँ मैम आपस में ग्रुप ग्रुप में सब मिलकर अच्छा से कम कर रहे हैं इधर ज़्यादा कोई दुरत्ती नहीं है मैम यही है जी मैम

जी मैम जी मैम हम लोग बहुत अच्छा तैयारी कर रहें हम लोग चाहते हैं कि ब टीम पूरा हाई क्लास लेवेल तक जाए अच्छी तैयारी के साथ हाँ और किसी प्रकार की कोई कुछ प्रॉब्लम ना आए हमेशा खेलते रहें अच्छा खेलें टीम बर्क बहुत अच्छा चल रहा है सब अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा से हो रही है है अभी कुछ लोग प्रैक्टिस कुछ लोग रेस्ट में भी हैं समझे हाँ मैम बहुत अच्छा चल रहा है इधर मैम एक ब एक बात बोलना था आप से बोलें कि बोलें कि अगर जैसे यहाँ चल रहा है अच्छा ऐसा काम कि बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन आप आ जाते तो और ज़्यादा बेटर रहता हमारे लिए आप चाहें एरिया आप अब सब कुछ ठीक है टीम भी अच्छे से काम कर रही है लेकिन आप आते तो ज़्यादा बढ़िया होता ठीक है मैम तब तो मैम थोड़ा सोचें जल्दी आने की कोशिश कीजिए क्या है कि अभी तो ऐसे चल रहा है बहुत अच्छा परदर्शन हो रहा है लेकिन हम लोग बहुत मेहनत कर रहें हैं एक बार आप का मोटिवेशन का ज़रूरी है मैम एक चीज और मैम ठीक है मैम थोड़ा जल्दी में कीजिए एगो अच्छा सा ऐसे तो खेल बहुत अच्छा चल रहा है हाउस फुल है ठीक है मैम रखता हूँ